हमारे क्षेत्र में शासन करने वाले मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है हमारे भारतीय जनता पार्टी हमें ऐसी सुविधा देते हैं जैसे कि घर घर में घर घर में शौचालय की व्यवस्था और हर घर में हर घर में नलों की व्यवस्था दे रही हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे जनता इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ की सड़कें और हमारे यहाँ की स्कूलें में हर एक चीज़ की व्यवस्था दे रहे हमारे यहाँ सड़कें जो टूटी फूटी थी उनको सही कर दिए हैं ताकि हम लोग को चलने फिरने में कोई दिक्कत परेशानीयाँ न हो हम लोग सड़ आसानी से उस पर आ जा सकें और हमारे भारतीय जनता पल्टी हमारे स्कूलों में हर एक चीज़ की व्यवस्था की है जैसे कि लाइट की व्यवस्था ब्रेंच व्यवस्था और हमारे स्कूलो में भी लैटरिनो की वियवस्था की है और पानी पीने के लिए नल की व्यवस्था की हैं और ऐसे बहुत सारे व्यवस्था की हैं हम और शहरों में भी मुख्यतः से शहरों में भी मुख्य तौर से व्यवस्था की हैं जैसे कि शहरों में भी नदी नालों की साफ़ सफ़ाई करना और गाँवों में भी जो नदी नाले हैं उसको साफ़ सफ़ाई करना ताकि हमारे गाँव के लोग अच्छे से रह सकें और अच्छा अच्छा फील करें और हमारे राज्य के ऐतिहासिक जनता पाल्टी के गठन में बहुत से मदद योगदान दिए हैं